हेलो जय झूलेलाल हेलो हा हा असांजी मिठाई जी दुकानु आहे हा असां वटि सर्विस आहे ॿाहिरि मोकिलाइण जी तव्हांखे कहिड़ी मिठाई खपे हा त इहा मतिलब तव्हांखे न तोशो असां ताज़ो ताज़ो ठहाराइण ॾियूं ताकि उहो ॾह पंद्रहं ॾींहं बि हली वेंदो ताज़ो असां वटि आहे सर्विस ऑनलाइन मोकिलण जी भई सिंगर बि आहे त उहो टे चारि ॾींह हलंदी और तोशो आहे उहो त भई पंद्रहं ॾींहं बि हली थो सघे और सतपुड़ा आहिनि उहो बि हली वेंदा आहिनि इएं कई किस्मु जूं आहिनि मिठायूं हा तव्हां ऑर्डर ॾियो त जंहिं ॾींहं मोकिलाइणी आहे ॿिए शहर में असां उन ॾींहुं ताज़ो ठाहे करे मोकिले छॾींदासीं तोशो आहे न ॿ सौ वीह रुपए जी हा उहो बि मतिलब ईंअ ई थोरो सो आस पास आहे रेट ठीकु ठीकु कहिड़े ॾींहुं मोकिलणो आहे ॿाहिरि

ठीकु मां पोइ वरी टे तारीख़ सुबुह जो ई मां पंहिंजे कारीगरनि खे आर्डर ॾेई करे ताज़ो ठहाराए करे तव्हां जेकी एड्रेस मोकिलदव उन ई पते ते असां मोकिले छॾींदासीं ठीकु ठीकु आहे ठीकु जय झूलेलाल